खीर जेना बनैत छै जे ओहिमे दूध लानैत छियै औटैत छियै औटके आब ओहिमे चीन्नी डालैत छियै तब खीर भेलै ओकरा मतलब बढ़िआँ से बनबैत छियै तब अच्छा स्वाद आबैत छै कहैत छै अच्छा लगैत छै खाइमे आ जेना मिठाइ बनलै रसगुल्ला बनलै तऽ ओहिमे चीन्नी डालल जाइत छै आ लड्डू बनलै ओहिमे चीन्नी डालल जाइत छै आयँ खाजा बनलै ओहिमे चीन्नी डालल जाइत छै सब चीज ओहिमे चीन्नीमे की कहैत छै खीरमे पड़ैत छै चीन्नी चाय बनबैत छियै ओहिमे चीन्नी दै छियै हर तरह करिके ओहिमे स्वाद दै छियै खाइमे अच्छा लगैत छै ओनाही करिके सब चीज बनाए करिके दोसरा दोसरा आदमीके होटलमे बनैत छै तऽ ओहिमे बिक्री होइत छै केतना परिबार शादी बिबाहमे आर किछुमे लै जाइत छै खाय छै पिए छै केतना स्वाद आबैत छै रसगुल्लामे खाएके केतना अच्छा लगैत छै अगर चीन्नी देल रहैत छै तऽ मीठ लगैत छै दूध देल रहैत छै मीठा लगैत छै लड्डू मीठ लगैत छै खाएमे कितना स्वाद आबैत छै तऽ कहैत छियै अच्छा लगैत छै ओनाही करिके हर तरहमे खीरके बनबैत छियै सेमिया बनबैत छियै तऽ ओहिमे चीन्नी डालैत छियै दूध डालैत छियै डालिके बनबैत छियै तऽ खाएमे अच्छा लगैत छै सब परिबार खाइत छियै खुशी रहैत छियै मसालामे